खेलसँ जुड़ल अनेक अनुभव अछि किआकि हमरा पढ़ऽसँ बेसी खेलाइएमे मोन लगय छलय सदिखन मैदाने मे रहय छलहुँ क्रिकेट खेलाइत रही तेज गेंदबाजी करैत रही आ हार जीतसँ बेसी खेलायब नीक लगैत रहऽ हार जीतके ओतेए महत्व दैते नै रहियै तेज गेंदबाजी केलहुँ आ बैट्समैनके आउट केलहुँ बैट्समैनके परेशान केलहुँ बैट्समैनके चैलेंज देलियै ओकरा कहलियै जे देखिऔ एतए बढ़िया गेंदबाजी कऽके अहाँके हम बैकफुट पर राखैत छी अहाँके हम रन नहि बनबऽ देब अइ अइ अइ अइ अट्मॉसफेयरके जे निर्माण होइ छै ई प्रतिस्पर्धी वातावरण जे निर्मित होइ छै खेलक वएह उपलब्धि थिक तैं जे छै से हँ एकटा आओर छै भा जाहि टाइममे हम युवा छलहुँ क्रिकेट खेलाइत रही ताहिदिन मे भारतके क्रिकेट बड्ड नीक टीम नहि रहै पकिस्तानसँ हारिते रहै ओ बड खराब लगैत रहय तऽ लेकिन बादमे धीरे धीरे जखन हमसभ यूनिवर्सिटी वगैरहमे पढ़ैत रहि तऽ देखलियै जे टीम लगातार मजबूत भेल भऽ रहल छै आ टीमके खिलाड़ी सभमे राष्ट्रीय भावना सेहो आबि रहल छै आ हम देखलियै जे जेना जेना राष्ट्रीय भावना बलवती होइत गेलै तेना तेना खेलके प्रदर्शन अद्भुत महत्वपूर्ण बढ़िआँ होइत गेलय एकर मतलब छै खेलके प्रदर्शनमे राष्ट्रीय भावना भावना बड्ड जरुरी चीज होइत छै बस इएह हमर अनुभव अछि आ बड़ा यादगार अनुभव अछि